जोङो सानस्रिनाय सर' एबा ब्याम खालामनाय समाव गोसोखौ थि लाखिनो थाखाय सानस्रिनायनि मटिभेसन जों लोगोसे डिसिप्लिन थानांगौ जायो जोंनि लाइफयाव जेब्ला डिसिप्लिन थायो अब्लासो जोङो मोनसे खामानिखौ मावलांबाय थानो हायो खालि इ खेनसेनि मटिभेसनजों जाया बेखायनो जोङो सानस्रिनायनि खेथ्र'आवबो जोङो सानस्रिबाय थानोबा जों जोंनि लाइफआव डिसिप्लिन लाबो नांगोन आरो डिसिप्लिनजों थांनानै जोङो सामफ्रामबो सानस्रिनायखौ खालामनो नांगोन बेजोंनो जों गोसोखौ थि लाखिनो हागोन आरो जोङो थुलुंगा खांनो थाबाय थानो थाखाय जोङो जोंनि लोगोफोरखौ नायनानै थुलुंगा लानो हायो जोङो जोंनि लोगो सानस्रिग्रा फोरजों लोगोसे थांनानै सानस्रिहैनो हायो बिसोरनिफ्राय सोलोंनो हायो